دہلی میں تعلیمی خصوصی رائے طلبہ کے لیے ناکامی تعاون کے مسئلے اس طرح سے نمٹ رہے ہیں بیٹر ہے اچھے لوگ مدد کر رہے ہیں اس میں اس کو اچھی طریقے سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش ہے پوری اکانمی لگی ہوئی ہے کہ اس کو تعلیم میں کس طرح سے اضافہ کیا جائے اور اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس کو بیٹر بنایا جائے کہ وہ کسی بھی چیز میں جائے گا کہ اس کو کیسے اس کو آگے فائدہ حاصل ہو اس کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچے اسی وجہ سے دہلی کے اندر ایک اچھا خصوصی ضروریات ہیں طلبہ جب آگے بڑھیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا بڑا اچھا سا ماحول ہوگا پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوں گے تو خود بخود آپس میں محبت بڑھے گی جب پڑھ پڑھیں گے لکھیں گے تو ذہن بھی کھلے گا اور بیٹر طریقے سے کوالٹی کا پتہ چلے گا وہ ہر ایک چیز کو سمجھ سکیں گے